मुजफ्फरपुरमे मुख्य विधिक सामाजिक परम्परा तऽ यहाँ सभ जाति सभ जाति रहैत छै यहाँ मुजफ्फरपुरमे हिन्दू मुस्लिम सभ हिन्दू मुस्लिमसभ रहैत छै मुस्लिम यहाँ तऽ पर्व पर्व भी मनायल जाइत छै मतलब विदेशी पर्व करवा चौथ भी मनायल जाइत छै सभ नहि मनबैत छै कोइ कोइ मनयलक मुजफ्फरपुरमे यहाँ मुस्लिमसभ सभ पर्व मनयलक ईद उद हो गेल हिन्दू यहाँ यहाँके सभसँ बड़का पर्व छठि हइ छठि मनयलक छठि दिवाली ईसभ मनयलक ताहिपर सँ यहाँपर सभ सभ जाति न हइ हिन्दूके सभ जाति मिल जायत मुस्लिमके सभ जाति मिलैत छै ताहिपर ताहिपरसँ यहाँ करवा चौथ भी मनायल जाइत छै एहिके बाद कहली से